ہیلو جی آپ موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں وہ جی ویوہ وی ٹوئنٹی سیون فون چاہیے تھا فائیو جی کا اچھا اور اِس کی فیچر فیچر وغیرہ کچھ اچھا اور کون کون سے کلر ہوں گے آپ کے پاس اچھا تو اوٹم بلیک میں چاہیے تھا ای اے ای ایم آئی سے دوں گی میں کتنا لگے گا ایکچوئلی مجھے تین مہینے کا ہی چاہیے بس اچھا اوکے اچھا میں کس ٹائم آجاؤں آپ کی شاپ پر اوکے ٹھیک ہے تو میں کل آجاتی ہوں اوکے تھینک